जय झूलेलाल असां ऐं ड्राइंग में छा फ़ाइदो आहे फ़ाइदो आहे की भई कुझु बि मैप हुजे किथे घरु ठहिराइणो आहे त हुन खे उहो चई सघिबो आहे की इहे इहे हुते रखिजे उहो हुते रखिजे तुर बि जॻहि वेस्ट न वञणे मां जॻहि ठहिराई त मां जीतूअ खे इहो कयो कि भई इहे ॾाकणु हिते रखु इहे हिते रख की भई तुर बि वेस्ट न वञणु खपे हिकिड़ी जॻहि हुई त पोइ चई भई बाथरूम ठाहियां की न होॾे पासे में ठाहियां मां चओ हिकु बाथरूम ठाहे दरवाजो ठाहे ईअं ऐं मेहंदीअ में ॾाढी मेहंदी जी ड्राइंग करे सघंदा आहियूं थे किथे वि मेहंदी हुजे इहो करे सघंदा आहियूं ऐं ॿियों रंगोली रंगोलीअ में हाउस कुझु बि ड्रॉ करे सघंदा आहियूं अगरि ड्राइंग असांजी सुठी आहे त ॿियो मैप करे सघंदा आहियूं मैप जो भई हे छा आहे किथे रखिणी आहे शइ काथे न ही रखिणी आहे जो दुकानु वठे थो कोई कोई ॿुधाए थो मां हिते पूजा किथे कयां चई हिन कुंड में कर हीअं कर उहो सभु आइडियाज़ मिलंदियूं आहिनि